से हियाँ जे छै हियाँ जिलामे जे छै बहुते जे अथि छै साड़ी पिन्है छै आर जाए करि कऽ छै धोती पेन्है छथिन पुरूषमे आर गमछी पिन्है छथिन आर धोती पिन्है छथिन ओ पेहेन करि कऽ तब जाए कऽ रहै छथिन बहुत अथिसँ रहै छथिन परदासँ आ महिलामे जहि कहै छै रहै छै साड़ी धो अथि पिन्है छै बहुत रहै छै अपना भाषामे रहै छै पिन्है छै ई मैथिली भाषामे छै मधुबनी जिलामे इएहसभ छै साड़ी नूआ पिन्है छथिन पिहैन सकै छथिन आ लड़की जे सभ छै बनबै छथिन चित्रकला करि कऽ अपना हाथके ओहिसँ लोक बहुत आगे बढ़ै छथिन हाथके कलासँ चित्र उखाड़ि कऽ दिवालमे चित्र करि कऽ आरो की कहै छै घर घरमे मशीन छै ओहिसँ हाथसँ कमाइ छै आदमी बहुत आगे बढ़ै छै ओ करि कऽ मेहनत करि कऽ मेहनतके फल बहुत अथि छथिन मेहनत करि करि कऽ खाइ छै अपन केनहियो केनहियो कऽ आदमी जियै छै रहै छै आरो सभ जाए करि कऽ हाथ पैर लिखै छै जाए कऽ छै बिटी पालर भाय किछो किछोसँ किछु अपन जाए करि करि कऽ आदमी आगे बढ़ै छै करै छै खाना खाइ छै रहै छै दवाल उवालपर रहै छै कोनो अथिके फूल पत्ती उखाड़ै छै कपड़ापर बलाउजपर आर सभ बनारसी अथि करि कऽ डिजाइन डिजाइन काढ़ै छै तब ओहिसँ काढ़ि काढ़ि कऽ तब पिन्है ओढ़ै छै रहै छै धियापुता जतेक छै लड़की लोग आगे बढ़ै छै ओहि सभसँ बहुत अथि छै रहै छै ओ सभसँ बहुत सियान आरसँ बहुत अथि रहै छै ओहि सभसँ आरो जतेक छै महिलामे जतेक छै बहुत पुरुष छथिन बहुत महिला छथिन किछु किछु करि करि कऽ केनाहियो केनाहियो कऽ अपन बाल बच्चाके रहै छै करै छै ई सभसँ करि कऽ बहुत अपनासँ आदमी रहै छै ई सभसँ बहुत आगे रहै छै बनै छै किछु भी करै छै आरो ओ सभसँ रहै छै अथि करैत आगे आगे करि करि कऽ बुझै छै आरो धियापुता आर हाथके अथिसँ बनाए कऽ रहै छै करै छै तऽ बालुओमे रहै छै जे फूल पत्ती भरै छै डिजाइन डिजाइन बनबै छै कपड़ापर सितारा बनबै छै करै छै ओ सभसँ करि कऽ बहुत अथि रहै छै जाए कऽ कहै छै फूल पत्ती काटि कऽ बहुत रहै छै रहै करै छै बलाउजपर आ सूट अरपर ओसभ करि करि कऽ आ अपना मेन हाथसँ कला बहुत अथि होइ छै